हांव म्हज्या चेडवा खातीर न्ही एक कुर्ता ऑर्डर केल्ले आनी कुर्ताची रेट आसले बाजारांत हांवे रेट काडलेली तेची बाजारांत आसले आठशीं रूपयां मागीर हांव ऑनलायन ऑर्डर केल्यार म्हाका ते सवाय मेळ्ळे तिनशें रूपयांक मेळ्ळां पण कुर्ता बरो आसा तेचे मटेरीयल बीन सगळें बरें आसा आनी कलर बरो आसा चेडवाकूय आवडलो आसा बरो आसा कुर्ता ऑनलायन ऑर्डर केल्यार बरें दिसता म्हाका